کنویں سے ہم پانی نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں پہلے زمانے میں پانی نکالنے کے لیے ڈول کا استعمال کیا جاتا تھا جسے ہاتھ سے بھی کھینچا جاتا تھا اور پلی بنا کر جو ہے موٹر کے ذریعہ اس میں ایک گول سا جو ہے چکا لگا رہتا تھا وہیل لگا رہتا تھا جس میں جو ہے رسی کو لپیٹ دیا جاتا تھا اس کے ذریعے سے جو ہے رسی کھینچا جاتا تھا تو اس سے جو ہے بہت آسانی ہوتی تھی پانی کھینچنے میں لیکن اب ٹیکنیکل زمانہ آ گیا لوگ ٹیکنیک میں جو ہے ترقی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں تو اب جو ہے الیکٹیکل موٹرس آ گئے بہت سارے اس میں سمر سیبل ہے سمر سیبل کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے سمر سیبل کو کسی کسی چیز کسی برتن میں ڈال کر ایسا برتن جس میں سے پانی جو ہے سوکھتا رہے کھینچتا رہے تاکہ موٹر میں مٹی نہ گھسے اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے پھر جو ہے کرنٹ جوڑ دیا جاتا ہے پھر جو ہے اس کو موٹر چلایا جاتا ہے تو کنویں سے بڑی آسانی سے اس سے پانی نکالا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پائپ کے ذریعے جو ہے موٹر کو اوپر پر فٹ فٹ کر دیا جائے اور جو سادھارن موٹر ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے پانی کنویں سے نکالا جا سکتا ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اس کے